ना हमनायनि मेहेर गोनां गोनांसिन मुवाया जाबाय जेखाय खबाय सिखा ख'दाल प्लासटिक थोरसिफोर खदाला जाहैबाय ना सारनायाव गोबांथार हेफाजाब खालामो जेरै खदालजों हा जावनानै ना सारगोन जायगाखौ थेनाय जायो आरो साफ्राफोर जावनानै थेथेनाय जायो आरो साफ्रा जावनानै खोथेनाय जायो आरो लोगोसे बे खदालखौ बाहायनायाव गोबां मुलाम्फा दङ खामानि होयो आरो सिखाया हाग्रा जाब्राफोर दाननानै थेथेनायाव गोनांथि जायो आरो प्लासटिका ना सारगोन दैयाव आलिफोराव थेथेनायाव खामानि होयो अब्ला दैया सिङाव हाबनो हाया बेनिखायनो प्लासटिकखौ बाहायनाय जायो हायाबो